हमारे आसपास क्योंकि बहुत सारे सरकारी अस्पताल और पी एस सी सी एस सी वगैरह हैं जहाँ आसानी से जाया जा सकता है क्योंकि उस हमारे पास आसपास जो सी एस सी पी एस सी है वहाँ पे सब प्रकार की फ़ेसिलिटी अवेलेबल है और आने जाने की सुविधा भी है एमुलेन्स वगैरह सुविधा है एमुलेन्स में आ सकते हो आप जा सकते हो और एमुलेन्स की जहाँ भी आप कॉल करोगे वहाँ पे एमुलेन्स की सुविधा आ सकती है पी एस सी और सी एस सी में किसी भी प्रकार का आपको चेकअप करवाना हो वहाँ अवेलेबल होता है क्योंकि इसमें एक डॉक्टर बैठते हैं प्रर्सनल हर डिजीज का डॉक्टर बैठते हैं और हर डिजीज़ को अलग अच्छी तरह से जाँच करते हैं पहचानते हैं बस इसी प्रकार से और जाने आने में कई सभी प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होती है उपलब्ध सुविधाएँ हर प्रकार की हो गई उपलब्ध होती है यहाँ पे दवाएँ मिलती हैं चेकअप करने के लिए डॉक्टर बैठे रहते हैं प्रर्सनल डॉक्टर और प्रर्सनल फ़ार्मासिस्ट बैठे रहते हैं जो दवाईयाँ वगैरह देते हैं सी एस सी पी एस सी में बेड का बेड कैपेसिटी भी तीन सौ से चार सौ होती है और यहाँ पर बेड पेसेंट भी अचानक से एडमिट भी हो सकते हैं एडमिट पेसेंट को अगर ज़्यादा री ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो वहा एडमिट करवा सकते हैं अगर नॉर्मल हो तो उसे रिकवरी वही कर दी जाती है इसलिए हमारे आसपास के सभी अस्पतालों या स्वास्थ्य केंद्रो में जाने के लिए जा सकते है आसानी से